जैसे कि गाँव देहातमे जे छै चिड़िया अगर उड़ै छै ओकर पङ्ख जे खिलै छै उ बहुत अच्छा लागै छै देखैमे कौआ जे छै जैसे एक जगह होलै कौआ तऽ ओकरामे जे छै सब एक दूसरेसँ जब मिलै छै जैसे सभा करै छै उ यादगार हुवै छै कियाकि उ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे आओर खेत जब जाइ छै खेत जाइ छियै घुमै लए तऽ वहाँ देखै छियै चिड़िया जे छै कि कुछ चिड़िया उधर चिल्लाबै छै कुछ चिड़िया उधर चिल्लाबै छै आओर जे छै ओकरामे पानि महीनामे जे छै चिड़िया सब भींगै छै नहाबै छै एक दोसरासँ जे छै मेल करै छै उ तऽ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे आओर मोर जे होइ छै मोर जे उड़ै छै पङ्ख जे फैलाबै छै सब कलरके जे पङ्ख हुवै छै उ तऽ बहुत सुन्दर अतिसुन्दर उ तऽ यादगार भए जाइ छै यादगार भए जाइ छै आओर जे छै कि ओकरामे जेकरा कहै छै गरुड़ गरुड़ जे छै कि अगर बड़का बड़का गरुड़ अगर कहीँ कहीँ दूरमे खेतमे रहै छै उ पानिमे जब बैठे छै उ जे पङ्ख जे फैलाबै छै उ जे छै कि बहुत सुन्दर लागै छै ओकरा जे छै बच्चा सब जे छै घुमै लए जाइ छै ओकरा देखि कऽ जे छै डरियो जाइ छै आओर छोटा छोटा चिड़िया जैसे होलै कि कबूतर मैना तोता ई सभके जे छै उड़ै छै चेवो चिल्लाबै जे छै बहुत यादगार फूल सबपर बैठे छै तऽ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे